कुछ दिन पहिले हमे ऑनलाइन कुर्ती मंगयने रहियै जेकि बहुत खराब आयल रहय जेहन मंगेलियै रहऽ ओकर उल्टे आबि गेलै रहऽ नहि रङ्ग ओकर नीक रहै नहि ओकर कपड़ा नीक रहै एक जगह कपड़ामे फाटल रहै दू तीन जगह छेद रहै बिल्कुल कपड़ा नहि नीक आयल रहै धुप कपड़ा धोएके बाद ओकर रङ्ग चलि गेलै तऽ पुरा रङ्ग उड़ि गेलै अगर वएह कपड़ा हमे पैसो लागि गेलै और कपड़ो नहि नीक एलै अगर वएह कपड़ा हमे बाजार से लेतियै तऽ हमरा नीक पकड़ेतियै नीक दाम लगतै नीक कपड़ो पकड़ेतियै और अच्छा कपड़ा एतियै कुर्ती हमरा बिल्कुल नहि पसन्द एलै तै कारण हम ओकरा रिटर्न कए देलियै